میں نے جو موبائل خریدا اُس کی بیٹری بہت ہی خراب ہے بیٹری جلدی تو اب چارج ہو جاتی ہے لیکن بیٹری بہت جلدی ختم بھی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے فل بیٹری بھی تین سے چار گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے اُس کی وجہ سے کہیں باہر جانے میں بہت پریشانی دشواری آتی ہے کیوں کہ چارج کرنے کے بعد بیٹری بہت جلدی پانچ سے چھ گھنٹے میں ہی ختم ہو جاتی ہے اُس میں نیٹورک کا بہت پرابلم ہے اُس کا نیٹورک نہیں کیچ کر پاتا موبائل میں جو سم لگا ہے وہ سم تو نیٹورک کیچ کرتا ہے لیکن موبائل میں نیٹورک نہیں آتا جس کی وجہ سے کال کرنے میں یا تو پھر انٹر نیٹ چلانے میں بہت دشواری آتی ہے